यह पुलिस स्टेशन में इस्पेक्टर से बात हो रही है जी मे को ना एक एफ़ आई आर लिखवानी है मेरा बैग चोरी हो गया है पिंक कलर का था और ट्रेन से चोरी हुआ है मेरा बैग जबलपुर से दिल्ली का सफ़र था मेरा और इस बीच में जब हम सो रहे थे तो हमारा बैग चोरी हो गया औ जब हमने सुबह देखा तो हमको हमारा बैग नहीं मिला जी भोपाल क्रॉस कर लिया था फिर मैं सो गई थी हाँ उसमें बहुत क़ीमती चीज़ें थी मेरा तो सबसे पहले पासपोर्ट था कुछ दस हज़ार रुपये पैसे थे उसमें और एक तोला सोना था मैं मे को नाम नहीं याद है मे को नंबर याद है ट्रेन का

रिज़र्वेशन करा कर गए थे हम आपको टिकट की फ़ोटो भेज देंगे दिल्ली में मैं स्टेशन पर बैठी हूँ और मेरे पास ना पैसे हैं ख खाना खाने के जी और हमको मतलब कब तक मिल जाएगा हमारा बैग क्योंकि उसमें हमारा पासपोर्ट भी था जी ठीक है